जय झूलेलाल जी ॿुधायो तव्हां छा पुछण चाहियो था त तव्हांजी ड्राईक्लीनिंग जी शोप

ॾिसो जेके डबल बैड जा कंबल हुंदा आइन उन जा मां चारि सौ वठिदी आहियां और जेकी सिंगल जा टिब ब्लैंकइट हुंदा आहिनि उनजा मां ॿ सौ वथिदी आहियां

त गरम चाधर जा तव्हांजा डेढ सौ थी वेंदव अगरि डबल बैड आहे त डेढ सौ और अगरि सिंगल बैड आहे त सौ रुपिया उन जा चाधर जा थी वेंदव डबल बैड चाधर जा और सिंगल बैड जा ॾिसो भेण ए एतिरो महांगो त कोन्हे लेकिन अगरि तव्हांजो और बि ड्राईक्लीनिंग में वञी करे पतो कयो जेका बि उहा बि ड्राईक्लीनिंग आहिनि हिते त हुते वञी करे पतो कयो त हुते त और ज्यादा अघि महांगा अथव कॾहिं त छह सौ सत सौ बी माण्हूं घुरनि था असां त फ़िर बि हिकु घटि रेट लॻाए करे तव्हांखे ॿुधायूं था अरे ॾिसो भेण हाणे एतिरा त्योहार विच विच में अचनि था त जेका बि असांजा हेल्पर आहिनि त स्टाफ़ आहिनि लोअर स्टाफ़ त हो कॾहिं अचनि था कॾहिं कोई नथो अचे कॾहिं कोई छुटी वठी वञे थो जंहिंजी वज़ह सां असांखे टाइम लॻे थो त केवल हिकु त तव्हांजा त आहिनि कोन्ह और बि असांजे वटि ग्राहक आहिनि त सभिनि जी महिल शिकाइत अचनि थी लेकिन मां मज़बूर आहियां छो की मां त तव्हां कस्ट हो हेल्पर ई नथा अचनि जंहिंजी वज़ह सां मां टाइम ते सभिनि खे ॾेई सघां बसि मूंखे केवल कुझु ॾींहनि जो और टाइम ॾियो त हिकु हफ़्ते जे अंदर ई मां तांजा लटा सब तांखे मोकिले रखिदीमांव भेण हूअ मां अगरि अघि कम घटि करिदमि त केवल तव्हां त लाइ कोन्हमि न और बि त इलाही माण्हुं आहिनि जेके वरी हिकु थो पतो करिदा आइ त हुनन खे पतो पइजी वेंदो अथन त हो वरी चवंदा आहिनि तव्हां हुन खे त घटि कयुव असांजे लाइ छो नि था कियो त हीओ त मां वरी लुटिजी वेंदमि न अगरि मां सभिनि जे घटि करिदमि त त मूंखे बि त पंहिंजी दुकानदारी ॾिसिणी आहे न भेण हलो तव्हांजे लाइ मां थोरो भेण करे रखांव थी लेकिन हे वादो कयो के तव्हां हे वरी कंहिंखे और न ॿुधाईंदौ के हा वरी भई हुन दुकान ते वञ त हुन मूंखे डिस्काउंट ॾिने त हीअं न कजो जेको रेत अथव सभिनि खे उहेई ॿुधाइजो बाक़ी हे जरूर चई रखिजो के हा लट्टा इलाही सुठा धोता अथन यां इलाही वढ़िया ड्राईक्लीनिंग कया त हिन बारे में भले चई रखिजि हा बसि हा मां तव्हांजो शुकुरगुजार आहियां की तव्हां मुंहिंजी लटनि जी मुंहिंजी दुकान जी मुंहिंजे कम जी तारीफ़ कयो था बसि हे आहे के मां तव्हांजे लाइ थोरो फ़िर बि अघि घटि कियांव थी लेकिन तव्हां अॻिते वरी और कंहिंजे लाइ न चइजो मूंखे हा ठीकु आहे तव्हां मूंखे मोकिले रखिजो लेकिन ॿुधो हिक पर्चे में सभिनि जो मतिलब की जेका जेका कजो मोकिलिंदव उनजो नालो बि मोकिले रखिजो ठीकु आहे ताकि मां पंहिंजे हिसाब सां पूरो बिल विल ठाहे करे तव्हांखे मोकिले रखिदोमाव पर्चो जय झूलेलाल